उकुडीचे मोदक भाजलेले मोदक पातोळ्यो रव्याच्यो नेवऱ्यो सयेच्यो नेवऱ्यो तीख नेवऱ्यो बेसन लाडू जो अव्याच्यो लाडू पिटाचे लाडू शेव्याची खीर तवश्यांची खीर गाजराची खीर

गाजराचो केक गाजराचो हलवा रव्याची खीर मनगणें नाचण्याचे लाडू खाजें गोड खाजें सुकें खाजें नाल्ला कापां काजू कापां साकरीचीं कापां दोदल दोश बिबिका पुरणपोळी पणसाची

पणसा भकरी पणसाची भाकरी तवशाची भाकरी नाशण्याची भाकरी रव्याची भाकरी तांदळाची भाकरी तिजान तिजानाची कापां फोव सुके फोव रोसांचे फोव बटाट फोव दुदाचे फोव सान्नां मुगाची खीर गोड आनी बंस शिरवळ्यो कणगाची खीर पंच खास पंचखाजीचे मोदक रेवडियो नेवऱ्यांचे दोण नेवऱ्यो दोणे शीरो फेणी केक पायस कणगाचो पायस कणगांचो खीर कस्टर्ड पुडींग मेथयांची पेज साखरबात मोटल्यो बुंदी लाडू कन्न मुगांचे कन्न